हैलो तुंदा केह् हाल ऐ बस ठीक होर केह् करै दे हे में तुसें ई सनाना हा जेह्ड़े तुसें असें ई फ्रूट निं भेजे दे हे ओह् इन्ने सड़े गले दे हे सारा किश सड़े दा हा में सवेरे सोचेआ चलो ब्रेकफास्ट च फ्रूट चाट बनाइयै खन्ने आं पर ओह् खाना केह् हा सारा किश गले दा हा सेब दिक्खो केले दिक्खो पिच्छुआं इन्ने लूह्ड़े पेदे हे मेरा मन निं कीता भी खाने आस्तै तुस ते फ्रूट पाये दा हा ते शैल पाइयै देना हा केह् तुसें इ'यां गले दा पाए दा हा चलो चलो में ते औन्नी रौह्न्नी आं ओह् ते मिगी पता शैल दिंदे पर फल जेह्ड़े पाए दे इक ते इन्ने मैंह्गे चलो ओह् टेबल पर छुड़े दे हे शुकर करो ओह् बच्चें निं खाद्धा ते बच्चे खाई ओड़दे हे ते उ'नें ई फूड़ प्वाईजनिंग होई जानी ही ते तुस ना इ'यां करै करो कि शैल शैल पाइयै देआ करो कि चलो अगले जि'नें खाने होन ते उ'नेंगी बी कोई बमारी निं होंदी सड़े दे फ्रूट खाइयै उल्टा बमारी करनी कोई गल्ल निं अगली बार तुं'दा ध्यान देगे ते अगली बार तुस बी दिक्खियै पाएओ शैल जेह्ड़े सड़े दे निं होन चार पंज दिन चली जान चलो कोई निं धन्नवाद